हा मां स्कूल ऐं कॉलेज में साइंटिस्ट जे बारे में पढ़ियो आहे ऐं हुननि जे लाइ मूंखे थोरी घणी जानकारी आहे जीअं असांजा अब्दुल कलाम जेका बॉर्न थिया हुया तमिल मुस्लिम फैमिली में बॉर्न थिया हुया ऐं हुननि जो जनमु पंद्रहं अक्टूबर उणिवीह सौ एकहतरि में थियो हुयो ऐं हुननि जो जनमु रामेश्वर में थियो हुयो ऐं ऐं उहे इंडियन साइंटिस्ट बि हुया ऐं हुन सां गॾु उहे पॉलिटिशियन बि हुया उहे न्यूक्लियर बम ठाहिण में बि जाम एक्सपर्ट हुया ऐं उहो प्रैसिडेंट बि थिया हुया ॿ हज़ार ॿ खां वठी करे ॿ हज़ार सत ताईं ऐं ही हेड़ा घणा वधीक साइंटिस्ट बि आहिनि जेका जाम सुठा सुठा कमु करे विया आहिनि जीअं डॉक्टर ओमी जगदीश बाबा हुया उहो बि सुठा साइंटिस्ट हुया बैंगलोर में ऐं उहो हुननि खे नॉबल पुरुस्कार मिलियो हुयो न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स में ऐं जीअं जाम ऐं सी वी रमन हुयो उहो बि ग्रेट साइंटिस्ट हुयो जाम सुठो साइंटिस्ट हुयो उनखे बि नोबल पुरुस्कार मिलियो हुयो उणिवीह सौ टीह में हेड़ा वधीक जाम सारा साइंटिस्ट आहिनि जेका जाम सुठा कम करे विया आहिनि जीअं की विक्रम साराभाई आहे उहो एटोमिक ए एनर्जी ऐं सिविलाइजेशन जे लाइ जाम सुठा प्रसिद्ध हुया ऐं जाम सारा साइंटिस्ट जेका भारत लाइ जाम सुठो सुठो कम करे विया आहिनि जय झूलेलाल